یہ کسان جو ہیں یہ بیچارے بڑے معصوم ہوتے ہیں بیچاروں کا فصلوں میں نقصان ہو جاتا ہے اور یہ جو ہیں بیچارے اس کا غم نہیں جھیل پاتے اور جو ہے کہ خود کشی کر لیتے ہیں حالانکہ یہ خود کشی جو ہے ہمارے اسلام کے اندر یہ حرام ہے لیکن لوگ جو ہے اس چیز کا صدمہ برداشت نہیں کر پاتے اور جو ہے اس چیز کو انجام دے دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو حکومت کو یہ چیز جو ہے اس کو عمل میں لانا چاہیے کہ جو یہ باڑھ وغیرہ ہیں جو بھی کوئی چیز ہے وہ ہمارے کسان بھائیوں کو نقصان نہ دے ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے اور جو ہے فیسلٹی پروائڈ کرنی چاہیے ابھی تو آنے والے ٹائم میں جو ہے نقصانوں کی بھرپائی بھی جو ہے حکومت کو جو ہے پورتی کرنی چاہیے اس سے کیا ہوگا کسانوں کو مدد ملے گی اور جینے کا جو ہے امید ایک کرن جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو ملے گی